लिरनायनि बेलायाव गाव गावबागावनि सायाव जायो मिथिंगानि माखासे रैरुब समायना दैमा दैसानि सायाव हारिमुनि सायाव समाजनि सायाव सरकारनि माखासेनि सायाव जोङो लिरनायखौ आइडियाखौ मोननाय जायो आइडियाया बेनो जे गाव गावनि सायावसो जायो आइडिया जेनेबा मोनसे मुवाखौ नुबाय नुनायनि लोगो लोगो बियो गोसो सिंआव मोनसे बिबेक सिखारो बे बिबेकखौ लानानै बियो लिरनाय रावजों फोरमायनो हायो जेरै बबाफोर बबाफोरा बोरैहाय फोरमायनो फोरमायनायानो जाहैबाय बेना लिरनायजों फोरमायो लिरनाया मोनसे जोंनि थाखाय गोनांथि दङ लिरनायजोंसो फोरमानखौ जों मोननो हायो लिरनाय गैयामोनब्ला जों दिनै फोरमानखौ जों मोन्नाय नङामोन बेनिखायनो जोङो फोरमाननि थाखाय लिरनाया जोंखौ थुलुंगा होयो जे माखासे मिथिंगानि रैरुब समायनानि थाखाय जोंखौ थुलुंगा होयो मिथिहोयो बुजि हायो समाजाव दैदेनगिरिफोरा माखासे लिरथुम बिजाब लिरनो थाखाय जोङो लिरनाया गोनांथि दङ जेरै रांखावरिनि सोमोन्दै आरो समाजनि सोमोन्दै माखासे जारिमिननि सोमोन्दै हिस्ट'रिनि सोमोन्दै रांखावरिनि सोमोन्दै लिरनाया मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे आर्ट बेनिखायनो लिरनाया जाबाय जोंनि थाखाय गोनांथि दङ बेनिखायनो जेसेबां लिरनो हागोन एसेबांनो आखराबो मोजां जागोन साफा जागोन आरो आखरनि सायावबो सोनारनाय थायो बेनिखायनो जोङो लिरनायखौ जोङो थुलुंगा होनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनि बे माखासे गोसोनि बिबेक सानखांनाय गोहो गंखांनाय गोहो बेनि सायाव जों लिरनानै दोनोबा लिरनाय हांखोआ जाबाय रोखायै थायो बुंनाय रावा गोदोलाङो बुंनाय लोगो लोगोनो गोमा लाङो नाथाय लिरनाय रावा अराय सम जाबाय थायो बेनिखायनो लिरनायखौ आंखौ जोंखौ थुलुंगा होयो जाबाय माखासे बिबेकनि सायाव नुथायनि सायाव बेनिफ्राय मिथिंगानि सायाव गासैबो मोनफ्रोमबो बुहुमावनो सुबुं माहारिनो थुलुंगानाय होयो मिथिंगानि सायाव समाजनि सायाव हारिमुनि सायाव बेखिनि